بالغوں میں سہولت والے کھانوں کو ترجیح دینے میں جو چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں ان میں روٹی اور وہ کھانے ہیں جن سے جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کھانوں کی طرف دھیان دیں لیکن آج کل کے نوجوان کا تو حال کچھ الگ ہی ہے وہ باہر کا باہر کے کھانا کھانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو بظاہر جو مزیدار تو ہوتے ہیں لیکن وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہوتے مضر ہوتے ہیں نقصان دہ ہوتے ہیں جیسے فاسٹ فوڈ کے تمام کھانے بر برگر پزا موموز رول چو مین اسی طریقے سے وہ تمام طرح کی بھنی ہوئی اشیا اور کھانے جو بازاروں میں بکتے ہیں اور ہوٹلوں میں لگتے ہیں لوگ اسے کھاتے ہیں اس سے صحت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اور بیمار ہی ہو جاتے ہیں آج کل کے نوجوان کو ہارٹ اٹیک کی بیماری زیادہ لاحق ہو رہی ہے وہ اس کے شکار ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ باہر کا کھانا ہے فاسٹ فوڈ ہے اور وہ ادھر ادھر جاتے ہیں اور الٹی سیدھی کھانے کھاتے ہیں